हमरा अगर कोइ कहै छलै कि घूमे चलेके मन हेबै तऽ हम कहबै छलिये कि हँ हमरा तऽ घूमेके मन हेबे करी तऽ हम कतऽ कतऽ जेबै पहिले कहबै वैष्णो मन्दिर जबै हमरा वैष्णो मन्दिर जाइके मन करै छलै बाबाधाम जबै मन करै छलै हमरा तऽ बेसी पूजा पाठमे मन लगै छलै ओकरा बाद शहर घूमेके लिए दिल्ली बम्बइ पटना ई सब जहाँ मन करै छलै सबतर घूमेके मन करै छलै हमरा बाम्बे दिल्ली पटना कलकत्ता ई बगलमे फिर नेपाल छलै इहा हमरा सबके ई सब उत्तरप्रदेश पञ्जाब ई सबमे हमरा सबके गाँवके आरो आदमी घूमेके खातिर गेल छलै पटना बम्बे गुजरात ई सबमे गेल छलै तऽ हमरो मन करै छलै घूमेके लिए सब तर जाइके लिए तऽ हम कहै छलियै कि जबै पञ्जाब जबै गुजरात पटना ई सब घूमेके जगह हइ बम्बइ दिल्ली ई सब घूमेके मन करै छलै हमरो सबके तऽ हमहुँ सब जा सकै चाहलियै मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर दरभङ्गा ई सब घूमेके मन करै छलै हमरा सबके